پچھلے کچھ دنوں میں بھارت میں کچھ نئی چیزیں ابھری ہیں جیسے آن لائن بزنس کرنا آن لائن شاپنگ کرنا یوٹیوب پر شارٹ ویڈیوز بنا کر پوسٹ کرنا جس سے وہ کافی فیمس بھی ہو جاتے ہیں اور ایک اچھی رقم بھی حاصل کر لیتے ہیں سفر کے لئے پہلے بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر بسوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا اگر کسی اور سواری سے جانا ہو تو اس کا دگنا کرایہ دینا پڑتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب ہم گھر بیٹھے اپنے لئے سواری کر سکتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر بس کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا بھارت کے نوجوان اپنی زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جتنا ٹائم وہ اپنی بزنس کو دیتے ہیں اتنا ٹائم اپنے گھر اور فیملی کو دے سکیں اور اسی بیچ وہ تھوڑا فن بھی کر سکیں اپنی زندگی کو ایک خوشحال زندگی بنا سکیں جس سے کہ وہ خوش رہیں اور کامیاب بھی ہو جائیں